जोङो बिजाबफोरखौ थांनानै पासावनो वार्स एण्ड वार्स द'खानाव नागेरहैनाय जायो आरो बेयाव मोनाबा जोङो अनसुमै लाइब्रियाव थांनाय जायो अनसुमै लाइब्रियाव थांनानै मोनाबा बङाइगावआव नागेरहैयो बङाइगावआव नागेरनानै मोनाबा जोङो बेबायदिनो पेसबुक माबायाव नायनानै प्लिपकार्टआव नायनानै एमाज'नाव नायनानै जोङो माखासे गोनां लेखाफोरखौ बिहरनाय जायो आरो बिनि गेजेरजों माखासे लेखाफोरखौ मोनजोबाबा जोङो खाथि खालानि फरायखांनानै थानाय माखासे लेखाफोरखौ जोङो न' खाथि खालायाव फरायखांनानै थानाय बे माखासे लेखाफोरखौनो जोङो बुथुमनानै लाबोनाय जायो बुथुमनानै लाबोखांनानै बे बिजाबखौनो जोङो बाहायनाय जायो बे बिजाबखौ नो जोङो बाहायनानै सोलियो